तेरहीं फरवरी ॿ हज़ार सत ॿीं मार्च उणवीह सौ अठासी ॿारहीं डिसंबर ॿ हज़ार चोॾहं पंद्रहीं आगस्टु उणवीह सौ सतेतालीह सतावीह जनवरी ॿ हज़ार ॿ